ہلو سر آپ شاد کے پیرنٹس بول رہے ہیں جی سر آپ وہ آپ کے بچے کی طبیعت اسکول میں خراب ہو گئی ہے اس لیے آپ آ کے اسے لے جائیے آپ سر انہیں بخار آ رہا ہے اور الٹی وغیرہ ہو رہی ہے بچے کو کس کے ساتھ بھیجیں ہم بچے کو اکیلے تو نہیں بھیج سکتے ہیں نا آپ آ جاتے آپ سر بس سر لیکن بچے کو کیسے بھیجتے کیوں کہ بڑے کو آپ بھیج دیجیے کوئی گھر میں ہو تو

سر ایک بار آپ کوشش کر لیتے کیونکہ ہم دوسرے بچے کے ساتھ ایسے نہیں بھیج سکتے نا آپ جیسے گھر میں کوئی دوسرا انسان ہو تو آپ اسے بھی بھیج سکتے اچھا سر میں پھر اسکول کی گاڑی سے بھیج دوں آپ اس کا خرچا وغیرہ جو بھی ہوگا وہ آپ دیکھ لیجیے گا دے دیجیے گا جی سر میں پھر اسے اسکول کی گاڑی سے بھجوا دیتی ہوں آپ بچے کا دھیان رکھیے گا ٹھیک ہے سر اوکے سر